अॻिले ज़माने में पहिरियों रेडियो हूंदा आहे ब्लैक ऐंड वाइट टी वी हूंदी ई ऐं कॾी पिकिचरूं मूंखे ॾिसणी हुजे त वी सी आर भाड़े ते घुराइणो पवंदो हो पर अॼुकल्ह त टैक्नोलॉजी ॾाढी वधी वई आहे घर में होम थिएटर ठही विया आहिनि वॾियूं वॾियूं टीवियूं सतरि असीं इंच जी अची वियूं आहिनि मोबाइल सुठा सुठा अची विया आहिनि त तव्हां घरु वेठे हिन मोबाइल ते पिकिचर या कुझु बि ॾिसी सघंदा आहियो कोई बि प्रोग्राम ॾिसी सघंदा आहियो ऐं अॻिले ज़माने में माण्हू स्टोव ते या लकड़ीअ जे चुल्हनि ते वेई करे रोटी पचाईंदा हा पर त हाणे घर घर में गैस कनेक्शन अची वई आहे की अगरि गैस सिलेंडर अची विया आहिनि ऐं हाणे ए अहिड़ी टैक्नोलॉजी आहे तव्हां खे कै बि कम लाइ हिते वञी धिका खाइण जी ज़रूरत नाहे रेलवे स्टेशन ते टिकट बुक कराइणु लाइन ते न लॻणो आहे न बैंक में वञी लाइन में लॻणो आहे मोबाइल ते तव्हां जो सभु थी सघंदो आहे ऑनलाइन में ऐं ॿियों तव्हां खे इहो जेको इहे बिल बिल भरिणो हुजे कुझु ऑनलाइन शॉपिंग करिणी हुजे उहो बि तव्हां मोबाइल ते करे सघंदा आहियो तव्हां खे काई तकलीफ़ नाहे अॼुकल्ह टैक्नोलॉजी ॾाढी सुठी थी वई आहे टीवीअ में बि सभु प्रोग्राम अचनि था न उहो जामु ऐप्स आहिनि नेटफ्लिक्स हे उहो जामु आहिनि तव्हां कुझु बि घर में मनोरंजन करे सघो था